की हाल चाल छै अहाँके हमहुँ ठीक छियै हम एन जी ओ हम एक एन जी ओ चलाबै छियै जेकराके हम हेड छियै आओर हमे अहाँके कोनो जानकारी देना चाहै छियै किए कि आप तऽ किसान छियै तऽ हमे अपनाके खेती से सम्बन्धित बहुत सारा जानकारी दैके लिए फोन करलिए तऽ अहाँ एकरामे जानकारी लेना चाहै छियै हँ हमे कनि व्यस्त रहियै ताहि सऽ हमे अहाँके फोन नहि करि पैलिए तऽ से हम आज फोन करले छियै अहाँके जानकारी दैके बारेमे तऽ अहाँके खेती केहन चल रहल छै तऽ अहाँ सरकारके जितना योजना छै ओकरा बारेमे किछु जानकारी रखै छियै जइसे कि सरकार किसानके लिए बहुत सारा योजना चलेलकै जइसे कि किसान जनधन योजना प्रधानमन्त्री सिँचाइ योजना इसब सब योजना लोगके लिए ही चलाएल गेलो छै ताकि आब ओकरो फायदा उठाके अपना कृषिके आओर बढ़ा सकी अहाँके एकरामे सिँचाइके सुबिधा मिलत आओर एकरामे अहाँके लोन भी मिलै छै कृषि किसान क्रेडिट कार्ड से ताकि आप अपना खेतीके लिए जे भी बीच खरीददारी होइ छै खाद बीजके लिए आपको पैसा मिलतै तऽ ओकरा से तोँ अपन खरीददारी करि सकैत छौ आओर बादमे ई लोनके तोँ धीरे धीरे चुका सकैत छौ ई आपके बहुत ही लाभदायक होतै अगर आप लेना चाहै छह तऽ अपना बैंकमे जा करके अपना बैंकके जे भी रहै छै जितना भी रहै छै कर्मचारी ओकरा से सम्पर्क कराके हमरा अगर किसान क्रेडिट कार्ड से लोन उठाना छै आओर आप की कहै छै अहाँके सिँचाइ बला योजना से भी आप लाभ उठा सकैत छै अहाँके नया नया तकनीक बला मशीन भी ओकरामे मिलतै बहुत किछु अहाँके लोन पर भी मिल सकैत छै ओकरामे हँ अहाँके इसब चीज पता करैके जरूरी छै काहेके लिए इसब अहाँके लिए ही चलेलो गेलो छै जितना भी इसब सरकारी सब जे जितना सरकार चलेलको छै प्रोग्राम ओ सब अहाँ लोकके लिए किसान लोकके लिए ही चलैलो गेलो छै ओ आप लोगोँके लिए बहुत ही फाइदेमन्द रहितै आओर अहाँके फसल बेसी होतै तऽ अहाँके फाइदा होतै साथ साथ देशके भी फाइदा होतै यहए लिए आपके जइसे अच्छा से इसब चीजके जानकारी प्राप्त हो गेल छै कि आओर किछु जानकारी अगर आप लेना चाहै छह तऽ बोलह की की आप आप अपना की कहै छै आप अपना पत्नीके भी जानकारी दऽ सकैत छह कि प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना भी चलै छै जेकरा तहत हुनकाके गैस भी मिलतै गैस सिलेण्डर मिलतै खाना भी अपना लकड़ीके चूल्हा से हटि कर गैस पर खाना बना सकैत छै हँ तऽ इस बात पर भी मुद्दा पर हम बिचार करबै आओर हम अपील भी करबै कि आगे जाके हम अपील करबै कि इसके लिए भी किछु समाधान होना चाही काहेके लिए गरीब लोक हर महीना गैसके नहि भरा सकैत छै काहेके लिए गैसके कीमत भी बहुत जादा बढ़लौ छै ई बात तऽ हमहुँ जानै छियै इसीलिए तऽ जरूरी छै हुँ इसीलिए जरूरी छै इसब मुद्दा पर भी बात करैके हँ हमे ई बात पर बात करबै ताकि अहाँके और गरीब लोकके भी सुबिधा मिल सकै ठीक छै धन्यवाद